औ हेल' औ गायो आस्सा लांफैनो हागोन माने दासान्दि स्ट्र'बेरियाबो फिथाइआ थाइजोबनानै दङ मोजां मोजां ओ आबादफ्रा जागासिनो दा बेखौ बोथोर बायदि मास मोनसेसोनि उनाव लांफैनो हागोन दा फिथाइआ दासो जाखांफुगासिनो दं नालाय मास मोनसेनि उनावहाय लांफैनो हागोन आरो औ आथ्सा ओमफ्राय नोंनो ओरैनो बेसेसो नांगौमोन बुरजा नांगोन ना दा नोङो बेखौ बहाबाफोर साप्लाइ होगोन नामा उम माने जोंनि बे आं जा आबाद मावोना बे आबादाव आङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव साप्लाय हरो बिनिखायनो ओ गोबां गोबां लांग्रा बेफारिफोर फैयो नालाय बेनिखायनो नोंनो बेसेबांसो नांगोन बेखौ आं जाहाथे लिरनानै दोननो हायो आथ्सा आथ्सा अ मोनगोन मोननाया सम समजों लोगोसे मोनगोन दासो फिथाइआ जाखांफुगासिनो दं नालाय मास मोनसेसोनि गेजेराव नोङो ओ लांफैनो हागोन आरो नांगौ रोखोमनि फिथाइफोरखौ आथ्सा आथ्सा आंबो दा ओरैनो ओ साप्लाय खालामगासिनो दंथ'खायो दासान्दि मास मोनसेसोनि गेजेराव बेफोर गासैबो ओ माबाफोरखौ आं नोंनो स्ट्र'बेरि फिथाइफोरखौ आं नोंनो हरगोन आरो नोङो गुबुन जायगाफ्राव फालांगि खालामनो सुबिदा मोननाय बायदि दा औ औ औ दे दे दे सम बादिल' फैदो अब्लानो मोनलांगोन औ औ औ